हम अपनी बागवान पर्यावरण को बचाने के लिए सतत अभ्यासों को शामिल इस प्रकार करते हैं जैसे प्रदूषण को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ सुथरा रखने रखना आवश्यक होता है हम अपने घरों में पेड़ पौधे भी लगाते हैं जैसा कि हम बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगाते हैं और हम हमेशा उसमें हर दिन पानी डालते हैं जिससे कि ताकि वो और बड़े ही हो सकें इस ओर जनता को जागरुक किया जाना चाहिए बस्ती एवं नगरों में और समस्त वर्जित पदार्थ का निष्कासन होता है व्यवस्था भी बहुत ही की जाती हैं जो औद्योगिक प्रतिष्ठाओं में शहरों तथा घनी आबादी के बीच में उन्हें नगरों से दूर स्थानांतरित करने में पूरा प्रबंध होता है घरों से निकाले जाने वाले दूषित जल का साफ बड़े बड़े प्लाट लगाने चाहिए हम अपने बगीचों में भी काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ पौधे या हरियालियाँ लगाते हैं जिससे कि हमको बहुत ही अच्छा लगे फैक्ट्री एवं कारखानों में नदियों से दूर करना चाहिए सौर ऊर्जा बढ़ाना चाहिए वन वन संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे सार्वधिक प्राथमिक देनी चाहिए